اردو زبان کی تاریخ تقریباً ایک ہزار سال پرانی ہے یہ بر صغیر میں مختلف زبانوں کے میل سے پیدا ہوئی خاص طور پر عربی فارسی ترکی اور مقامی ہندی زبانوں کے امتجاز سے دلی سلطنت اور مغل دور میں اردو کو سرکاری اور ادبی زبان کے طور پر فروغ ملا اٹھارہویں صدی میں یہ مکمل ادبی زبان بنی میر غالب جیسے شاعروں نے اردو کو عوج کمال پر پہنچایا وقت کے ساتھ اردو نے نئی بولیاں اور الفاظ جذب کیے آج یہ ایک زندہ ترقی کرتی ہوئی زبان ہے جو ادب صحافت فلم اور روز مرہ گفتگو میں استعمال ہوتی ہے اردو زبان کی تاریخ ایک گہری تہذیبی ثقافتی اور لسانی ترقی کی داستان ہے یہ زبان وقت کے ساتھ کئی مراحل سے گزرتی ہوئی آج ایک بھرپور ادبی اور عوامی زبان کے طور پر جانی جاتی ہے